मैं हमेशा सलाद में प्याज़ टमाटर ककड़ी खीरा गाज़र काला नमक आदि डालना पसंद करती हूँ इसलिए ज़्यादा टेस्टी सलाद यही लगता है इनके छोटे छोटे काट के अगर बनाया जाए तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है और ये सैलेड जो होता है हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इसको खाने से भी हेल्थ हेल्दी मतलब ठीक रहता है हेल्थ भी सैलेड में हमेशा यूज़ ककड़ी प्याज़ टमाटर मूली वगैरह ये सब भी चीज़ यूज़ होती है तो ये इन चीज़ों को खाना चहिए ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है और ये गर्मियों में भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है